नमस्कार सर जी सर मैं आपके महाविद्यालय की छात्रा बोल रही हूँ सर मैं सुहासनी गायकवाड़ मुझे ये बात करनी थी कि मेरे पिता जी का ट्रांसफर हो गया उज्जैन तो हमें दो दिन में यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे आप से टी सी का आवेदन देना था सर मेरा बी ए सेकंड ईयर चल रहा है जी सर जी सर पर पापा का ट्रांसफर अभी हुआ है और उनको उनके साथ हमें जाना पड़ेगा क्योंकी उन हम लोग उनको अकेले भी नहीं जाने दे सकते क्योंकी सभी जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले रुक भी नहीं सकती हूँ किसी के पास

सर हाँ

जी सर आवेदन का क्या वो रहेगा कैसे हम आवेदन करेंगे उसके लिए

जी जी जी सर धन्य सर